नोंगुबैनो जोंनि समाजावहाय गोदो गोदायनिफ्राय बाहायबोबाय थानाय जि हुदा बा जि आदब बे आदबजोंनो जोंनि समाजाव दासिमबो दैखरनिफ्राय दैखौ हानहरो जेरैहाय जों मोनथिनो मोनो दैखरनिफ्राय दैखौ हानहरनोब्ला बाल्टिं मोनसेआवहाय जिदुं खानानै बेखौ दैयाव दैथायहरनानै आरो बेनि हेफाजाबजों दैखो लाना फैनानै दासिमबो जोंनि समाजाव बाहायबाय थायो आरो बेखौनो आथिखालनि समावबो जोंनि नखरफ्राव बाहायो आरो बे आदबखोनो जोनि नखराव गोदो गोदाय आबौ आबैमोना फोरोंबोनायबायदि बेबायदिनो दाबो बाहायबाय थायो थारैनो जोंनि दावगाफुनाय समाजाव गोदान गोदान बिरोंदामिननि हेफाजाबजों बा गोदान गोदान टेक्न'लजिनि हेफाजाबजों जे मटर मोनसे दिहुनबाय आरो बेनि गेजेरजोंबो जो जों दैखौ बोखांनो हायो बेखो जोंनि समाजा थारैनो मोनथिनो हाबाय आरो बेखौ जों बाहायनोब्ला गिबियैनो जोङो मोनसे मटर बायग्रोनांगोन आरो बे मटरखौ जोङो मोब्लिबावहाय कानेक खालामनानै बिनि गेजेरजों जोङो दैखौ बोखांनो हायो आरो जोंनि नखरफ्रा आथिखालाव बिनि बागै थारैनो मोनथियो आरो गोबां नखरानो बेखो दासिमहालागै बाहायबाय थादों आरो जोंनि समाजाव जिहेतु दावगानाय दावगाफुनाय समाज जोंनि समाजाव बेफोर दासिमहालागै बयबो बाहायजोबनो हायाखै नाथायब्ला समजों लोगोसे बे मोब्लिबनि हेफाजाबजों जोंनि नखरावबो मटरखौ बाहायनानै दैखौ बोखांगोन होननानै आं सानो आरो बेनो दावगाफुनाय समाज होननानै आं सानो